ٹنکو جی بول رہے ہیں ہوں بولیں ہم کو سیم چاہیے تھا

ہاں تو جس کا بہتر سویدھا ہو وہ بتائیے نا جو اپنے ایریا میں چلتا ہو اور فاسٹ نیٹ ورک ہو اچھا تو دونوں کا پلان بتائیے کون سا سستا پڑے گا ہاں ہاں ہاں اچھا ہاں جی جی جی

اچھا تو نیٹ ورک سب سے بیسٹ کس کا رہتا ہے ہمارے علاقے میں تو سر ہم بول رہے تھے جیو پہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں تو کال نہیں ہو پاتا ہے یا کال نہیں لگ یہ یہ کیا پرابلم ہے جیو کے سیم میں دکان کھلا ہے سر آپ کا اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں شام میں آتے ہیں آپ کے دکان ٹھیک ہے ہم لے لیں گے جیو کا سیم ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک